जोंहा आलासि फैबाबो बिदिनोसै बै आलासिखौ नुहरबानो जों खामफ्लाय दख्ला होबाय साहा फानि होबाय जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि जगार खालामबाय मैगं गैयाब्लाबो बे एखनबा सबाय संनानै दाउफोर सिथारनानै जाहो हरबाय जौ ओंखाम जौ होबाय साहा होबाय सिगाङाव साहा लोंहोबाय उनाव जौ होबाय ओमफाय खाजि बुख्रि इसे एवबाय जौ जाबाय बेखौ लोंखांबाथाय ओंखामनि बेब'स्था खालामबाय जानायनि ओंख्रिफ्राथ' बिदिनोसै मोननै मोनथाम ओंख्रि गाहायआ जाबाय सबायजों दाउजों ओमफ्राय आलु लाब्रा भाजा बिदिनो माबा माबि एवनाय बेफोरखौनो जाहोहरसाबो आरो जों मा दंबावो मैगंफ्रानो बारा गैखायाबा ओरैनो समाव थाबा आलु लाब्रा आलु भाजा एवबाय पथल भाजा एवबाय ओमफ्राय बेफोरजोंनो जाबाय बेदर फिसाफोर बिदिनोसै दाउ सिथारबा सिथारबाय दाउजों सबायजों संबाय आरो एखनबा बेदरफोर थोआ होननानै हाथायफ्राव लांफिनब्र'ब्बाय बेदर सेरफा बेफोरजों जासाबलांबाय आलासियाबोलाय सोर फैनो बारा फैखाया गोबावजों सानफा फैबा बिदिनो जाहोहरो आरो बे बियादैफोर फैयो ओमफ्राय नै जोंनि बिब' बिनानावफोर थाङो गुमैमोन थाङो बेफोरखौनो समाव जाहोहरो आरो